اردو ہندی زبان کی طرح فارسی عربی ترکی زبان کی ایک قسم ہے یہ شوراشنی زبان جو موجودہ کئی زبانوں کی بنیاد سمجھی جاتی ہے ان میں پنجابی زبان بھی شامل ہے کہ ذیلی قسم کے طور پر چھٹی سے تیرہویں صدی کے درمیان میں وجود میں آئی تیرہویں صدی سے انیسویں صدی کے آخر تک اردو زبان کو بیک وقت ہندی ہندوستانی اور ہندوی کہا جاتا تھا اگرچہ لفظ اردو بذات خود ترکی زبان کے لفظ اردو یا اردہ جس کے معنی لشکر یا فوج سے ہیں سے نکلا ہے تاہم ترکی زبان سے اردو میں کم ہی الفاظ آئے ہیں عرب اور ترک الفاظ اردو میں پہنچ کر فارسی قسم کے بن گئے ہیں بھلے ہی آج اردو کو ایک الگ زبان کی پہچان حاصل ہے لیکن عظیم اردو لیکھک اور کاتبین نے انیسویں صدی کی پہلی کچھ دہائیوں تک اپنی زبان کو ہندی یا ہندوی کے شکل پر اعلان کرتے رہے ہیں جب یہ آسان زبان خاص و عوام میں بےحد مقبول ہو گئی تو گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹنگ نے سن اٹھرہ سو بتیس میں فارسی کی بجائے اردو کو سرکاری زبان قرار دے دیا اب تمام سرکاری ادارے بہ مع عدلیہ میں تمام کاروبار اردو زبان میں ہونے لگا اور اردو زبان کی قدر و منزلت بلندیوں کو چھونے لگی آج کے وقت میں یہ ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں رائج ہو چکی ہے اور لوگ اسے عام بول چال کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تاہم اس کے زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے یہ اپنی پرانی نوعیت سے مختلف ہو چکی ہے اس میں اب انگریزی الفاظ کثرت سے استعمال ہونے لگے ہیں اس لیے اب اردو زبان کی ہیئت بالکل تبدیل ہو چکی ہے